जेन्ना कोण जाण्टो जाता तेन्ना तांकां खूब दुयेंसां जातात दुयेंसां म्हणल्यार थंडी जोर खूब दुयेंसां तांकां जातात आनी ते खाटीर पडटात तेन्ना तांच्या कुटुंबांतले वांगडी तांची खूब काळजी घेतात कित्याक जाणटे लोकांची काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा तांकां जायती सेवा करून दिवप म्हणल्यार उदक गरम उदक दिवप दोतरागेर गेल्यार तांकां टेबलेट्स तांकां टायम टु टायम दिवप अशें करून तांची काळजी घेवप ही अत्यंत काळजी पुर्वक अशी तांची काळजी घेवपाक जाय आनी घरांतले वांगडी ही काळजी घेताच कित्याक जांणट्यां मनशांची काळजी घेवप म्हणल्यार खूब पूण पुण्य मेळटा